جی ہاں چھوٹے کاروباروں میں جیسا کہ ریاست میں کچھ مدد کیا جاتا ہے لون دینے کا اکثر کسانوں کو اور جو بھی چھوٹے چھوٹے بڑے کاروبار ہے جس طریقے سے ہیں ریاست میں انہیں لون دیا جاتا ہے انہیں مدد کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھائیں کاروبار کو اچھی طریقے سے چلنے کے لیے ریاست کچھ ان کے بارے میں سوچتی ہے ریاست ان کے بارے میں سوچتی یہی ہے کہ وہ کچھ بڑا کرے کچھ خاص کرے تاکہ ان کا کچھ ہو پائے اور اچھی سے اچھی مدد کرنا چاہتی ہے ریاست کاروباروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لون دیا جاتا ہے لون لینے کی یہ رہتا ہے تاکہ کاروبار کو بہتر کر سکے اور کاروبار چل سکے کاروبار میں یہ ہے کہ کچھ گھٹا بڑا اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے آگے چل رہا ہے اور لون لینے پر ہی کاروبار کی بڑھوتری ہوتی ہے اور ہم ہمیں لون بھی لینا چاہیے ریاست ہمیں مدد کرتی ہے اور ہمیں مدد لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کاروبار کو آگے بڑھا کر ان کا لون واپس دے اور کاروبار بڑھ بھی جائے اور ریاست میں اچھی کاروبار کی تعداد بڑھے اسی طریقے سے ہمیں ریاست کاروباری کے لون دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے اور ہمیں بڑھنا بھی چاہیے کیونکہ ریاست مدد کرتا ہے اور ہمیں مدد لینا بھی چاہیے